हमे तऽ हमे तऽ पहिले बेर गिरेलियै की सभकऽ जरूरी पड़ै छै ओहिमे कोनो कागजो पत्तर लागै छै हँ हँ परची हँ आओर आओर पुलिसो आरो ओतऽ रहै छै आओर ओतए हँ तब फेर ओतऽ नाम हँ

आओर पु हँ हँ

स्याही

हँ हँ

हँ हँ हँ हँ जकरा दियै तब प्रधानमंत्री बलामे ओहुमे दै लऽ पड़तै हँ जेकरा दै कऽ मोन छै अपन ओकरा ओहिमे दए दियौ हँ बटन दबबै बन बटन दबेतै तऽ फेर पता केना चलतै हमर भोट भेलै कि नहि भेलै हँ तऽ जोरसँ बटन दबेतै हलका से दब दबबै लऽ पड़तै

हँ नहि चलतै की

हँ हमे तऽ कहियो नहि देलियै हँ हम तऽ पहिले पहिले दए रहल छियै भोट हँ हँ नहि हमर पहिले दै पहिले दै छियै हमर नामे नहि रहै अबरी नाम आएल हइ

हूँ अच्छा ठीक छै तऽ राखू एना एना दै लऽ छै ठीके छै दए दहौ